جی ہم نے کئی خوبصورت منفرد چڑھنے والے مقام کا دورہ کیا ہے جیسے کہ ہم نے کئی پہاڑ پر چڑھے ہیں جو کہ ایک چڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور ان کا راستہ بھی تھوڑا علاحدہ ہوتا ہے اور ان چیزوں کو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم الگ ہی طرح سے فیل کرتے ہیں اور جب اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر چڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو ہمارے کچھ دیر پہلے ہمارے نیچے تھی اور اب ہم ان چیزوں کو اوپر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی علاحدہ نظر آتی ہے یہ وہ اوپر چڑھنے کے بعد بہت ہی چھوٹی چیزیں دکھتی ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت جی ہم نے کئی پہاڑوں کو دیکھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور اچھے قسم کے ہیں